ہاں میرے پاس ایک کلاسک کتاب ہے جو میرا بہت پسندیدہ ہے اور اس کا نام رہبر انسانیت ہے اس کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانیاں لکھی ہوئی ہے اور وہ کتاب جب میں شہر گھومنے گیا تو ایک بہت بڑی کتب خانہ کے اندر جب میں داخل ہوا تو اس کے اندر یہ کتاب دکھا اور میں اس دکاندار سے اس کتاب کی قیمت پوچھی تو انہوں نے بتایا اور ہم نے اس کتاب کو خرید لیا اور جب ہم اس کو میں نے اسے پڑھا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنا کی کہانی اور ان کی پوری زندگی کا کہانی اس کے اندر لکھا ہوا تھا